हाँ अभी रिसेंटली हम लोग जबलपुर से करीबन सत्तर किलोंमीटर दूर कटंगी में एक नज़ारा पॉइंट है जो की सनसेट और सनराइज पॉइंट के नाम से जाना जाता है वहाँ पे गए थे तो जो वो एरिया है वो करीबन पहाड़ से सॉरी नीचे की जमीन से करीबन पचास फिट की ऊंचाई पे है और घाटी के रूप में वहाँ पे हम लोग को जाने मिलता है तो जब उस एरिया में इंटर होते हैं तो करीबन सात से आठ किलोमीटर का पूरा जंगल एरिया मिलता है जिसमें बीच बीच में आपको हिरण को भी देखने को मिलता है और थोड़े थोड़े जानवर और देखने मिलते हैं हमें और होता क्या है कि उस एरिया में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे न मोबाईल का नेटवर्क आना बंद हो जाता है जिसकी वजह से आप मोबाईल से टोटली कट ऑफ हो जाते हो और आप बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो सिर्फ और सिर्फ आप होते हो वहाँ पे शुद्ध नेचर होता है शुद्ध हवा होती है और जो जानवर होते हैं प्राणी होते हैं ये होते हैं इनके बीच में आप होते हो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे अनुभव मिलता है हमें और उसके साथ साथ जो सनराइज सनसेट पॉइंट का व्यू है हमने सनसेट पॉइंट देखा था जब सूरज ढल रहा था तो वो भी एक अद्भुत नज़ारा था और हमने बहुत सारी फोटो वगैरह भी खींची इसके साथ दोस्तों से गए तो दोस्तों के साथ गए थे तो दोस्तों के साथ खूब सारी बातचीत करी वहाँ से फिर फोटो विडियो जो हमने खींचें अपने घर वालों को भी दिखाए तो वो भी बड़ा खुश हुए की ये कौन सी जगह है तो कहीं न कहीं जो एक घंटा डेढ़ घंटा हम लोग वहाँ पे थे तो बिलकुल एक बाहर की दुनिया से कट ऑफ किसी भी प्रकार की चिंता नहीं किसी भी प्रकार की फ़िक्र नही मोबाईल भी हमारा बार बार बज नहीं रहा था कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं सिर्फ हम पर्यावरण जानवर नेचर और हमारे दोस्त और आप खुद तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था